मां जो जो मंदर घुमियो आहियां उहे सभिनी खां सुठा आहिनि जीअं की गोल्डन टेंपल आहे गोल्डन टेंपल गुरुद्वारो आहे उहो जाम फेमस आहे हुते माण्हू जाम इच्छाऊं खणी वेंदो आहे जंहिं मां हुन जूं हद खां वधीक इच्छाऊं गुरू पाण पूरी कंदो आहे अऊं चालीहो साहिब मंदरु आ चालीहे साहिब मंदर में चालीहनि ॾींहंनि जो मेलो लॻंदो आहे जिते जीअं की सभु माण्हू हुते सिंधी भाउर भाउ भेण सभु गॾिजी करे धूम मचाईंदा आहिनि झूलेलाल जे हिन शुभु चालीहनि ॾींहंनि जे अवसर में हुनखां पोइ मानस मंदरु आहे मानस मंदरु बि जाम सुठो आहे